हेलौ सार औ मोजाङै दं सार औ दे सार दे औ दे सार जायो सार औ दे सार दे

औ दे सार दे थारमाने माइयाथ' जोंनाव मेनलि मोननै माइसालि आरो आसु आसुआ जायैबाय जोङो बैसाग माससोआव फोयो बा गायो आरो माइसालि आथ' नै दा जागासिनो दं जुन जुलाइयाव बेफोरनो सार मायसालि आरो आसु औ औ आरो ओरैनोथ' माइनि फसला दा बांनांसिगौ खारन दामफ्रा बिरात जाबाय माय आबादखौ बांसिनै मावनांसिगौ माबा दंबावो नामा सार

औ औ

औ औ ओरैनो माइ फसलाथ' जेरै दं ओरैनो दं खिन्थु मिसिनफ्रा जोंनावहाय खम आर बे एरिगेसन सिसथेम दै लाबोनाय माबानायफ्राथ' फ्राय जाया ना सार औ दाखोलि आगोलाव औ जथेस्त' नङा खरान थारमोन खोथिया खुबैनाय गैया मानाय गैया दा बेफोर फ्रब्लेमा जोंनि गामि ओनसोलाव दङ अब्लाबो गायनो हायोबा मायफ्रा जायो अखा हादैनि सायाव बेनो सार

औ औ सरकारि बिथिंनिफ्रायथ' एसेग्राफ नुवा खै खिन्थु सोरबा सोरबा ए साइद बाइदि लादों खिन्थु बिसिनि सरकारि हाबाफारिफ्रा खुब लेत जायोना सार दै बानाजों खोथिया गोदोलांबाय दा बेखौ फोफिननांगौबा एक मास लेत आबाद आथ' लेत खालामजाया सार बेफोरनो माखासे उसुबिदाया आरो सार औ जाथ'बाय दे सार दे थेंकिउ थेंकिउ